جی آج کل بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں تو موبائل ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں موبائل پر ویڈیو گیمس دیکھنا پسند کرتے ہیں یوٹوب پر ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بہت سے بچے اپنے فارغ ٹائم میں باہر جانا پسند کرتے ہیں باہر کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن جو آج کل کا سمے ہے اس ٹائم پر بچے زیادہ تر زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں موبائل پر ہی اپنے گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ویڈیوز بنانا پسند کرتے ہیں بچوں کو آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنے فارغ ٹائم میں ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنا بنا کر انسٹا گرام پر سوشل میڈیا پر ڈالنا پسند کرتے ہیں اور بہت سے بچے جو ہیں وہ جو پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں تو وہ اپنے فارغ ٹائم میں میں پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں میرے گھر کے بچے جو ہیں جو میں نے آج کل نوٹس کیا ہے بالکل ذرا سا ٹائم ملا بس موبائل میں لگ جانا ہے انہیں وہ موبائل میں لگ کر کے بس ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں گیمس کھیلنا پسند کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ بھی اگر جاتے ہیں تو پڑھائی سے رلیٹیڈ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں بس ویڈیو دیکھنا ہے گیمس کھیلنا ہے اور ویڈیو بنانا ہے ویڈیو بنانا ہے بس وہی لائک کے لیے تھوڑا سا کمنٹ کے لیے اور فیمس ہونے کے لیے آج کل کے بچے یہی سب کرنا بہت پسند کرتے ہیں